میرے پالتو جانور ہاں مجھے پالتو جانور رکھنا پسند ہیں میرے پالتو جانور بکری ہے کیونکہ بکری رکھنا مرغی رکھنا مجھے بہت پسند ہیں کیونکہ اسے رکھنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے ان سے کئی چیزیں حاصل ہوتی ہے ہم اس کی اور یہ بڑے جانور صاف ستھرے اچھے جانور ہوتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال میں بھی ہمیں سہولت رہتی ہے جیسے کہ ہم اگر بکری رکھتے ہیں تو بکری سے ہمیں اس کا دودھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ ہم سے بہت اچھا مانوس ہو جاتی ہے اور جب ہم مرغی وغیرہ پالتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں انڈے وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے انڈے بھی پسند ہیں اور دودھ بھی پسند ہے نیچرل چیز ہمیں مل جاتی ہے دودھ سے ہم کئی چیزیں بنا بھی سکتے ہیں تو پالتو جانوروں میں مجھے تو بکری اور مرغی پسند ہیں بعض لوگ کئی پالتو جانور پالتے ہیں جیسے کہ بلی کتا یہ اس قسم کے پالتو جانور جو گندگی پھیلاتے ہیں مجھے نہیں پسند کیونکہ وہ ہر جگہ کہیں بھی کدھر بھی آ کر کیا ہے کچھ گندگی کر دیتے ہیں تو مجھے اس طرح کے پالتو جانور ہرگز پسند نہیں ہیں